असांजे घर में हिकु नंढी ई टि वी व्लैक एन वाईट तंहिं महिल छियानिवे जो वर्ड कप अचे पियो त असांखे ॾाढी जिज्ञासा हुई कि जेको आहे न हिकु रंगीन टी वी घर में अचे उन्हीअ लाइ असां ख़ूब कोशिश कईसीं वरी हिक दुकान ते वञी करे मां पहली दफ़े वयो मां उन्हीअ तां इस्टॉलमेंट में टे हज़ार रुपिया उन खे नगद ॾई करे बाकी इंस्टॉलमेंट करे करे रंगीन टी वी घर वठी आयासीं उहा जेकी ख़ुशी जो ठिकानो कोन हुयो उन जो ठिकानो नथा करे सघऊं और नयों टी वी घर में आहियो हीअं सिंधी माण्हूं पंहिंजो हुओ कंदा आहियूं सोन पाणी हू करे करे टी वी स्टार्ट कयोसीं रंगीन टी वी जो सॼो परिवार गॾु हुयो भा भाॼाई भाइटियो भाइटी सभु गॾु हुयासीं पूरो परिवार सां पूरे रंग वर्ड कप जो मज़ो वरितोसीं और उन से असां खटियासीं बि हुयासीं जेको आहे न लेकिन पाकिस्तान आख़िरी में खटी वई हुई उन्हीअ में लेकिन उन्हीअ में असां हिक बार हरायोसीं उन्हनि खे त उहो जेको रंगीन टी वी में मज़ो असां वरितो हुयोसीं जेको आहे न उन्हीअ ज़माने में छियानिवे में हिक उहो ई ख़शी हुई असांजे मन में ॾाढी ख़ुशी थी हुई उन महिल पंहिंजे पैसनि सां पंहिंजी महिनत सां उहो टी वी वरितीसीं जय झूलेलाल